عمر رسیدہ افراد بہت بھاری بھرکم تو گیم نہیں کھیل پاتے ہیں ان کو جو کھیل کھیلتے ہیں جو ان کو پسند ہوتے ہیں وہ ایسے کھیل ہوتے ہیں جو بہت ہی ہلکے پھلکے ہوتے ہیں جن میں بہت کم جسمانی ورزش اور اپنے جسم کو استعمال کرنا ہوتا ہے کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اور عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان لوگوں کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور کمزوری کے باعث وہ لوگ بہت ہی دوڑنے بھاگنے اچھل کود بہت زیادہ محنت والا کھیل کبھی نہیں کھیلنا پسند کرتے ہیں بلکہ کوئی ہلکا پھلکا کھیل ہلکا پھلکا کھیل ہو جس میں بہت زیادہ آپ کو جسمانی طاقت نہ لگانا پڑے جس میں آپ کو بہت زیادہ دوڑنا بھاگنا نہ پڑے اچھلنا کودنا نہ پڑے اس طرح کے گیم عمر رسیدہ افراد کھیلتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہیں پہ چھپنا ہو پھر چھوٹے بچوں سے یہ کہنا ہو کہ وہ ڈھونڈیں یا پھر کوئی بال ہو بال کو لے کر دو تین افراد ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پاس پھینک رہے ہوں وہ بال چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح کے کھیل کھیلنا عمر رسیدہ افراد پسند کرتے ہیں